ہیلو میں نے اولا کی ٹیکسی بک کری تھی جو کہ بہت ہی لیٹ آئی اور ڈرائیور نے ڈرنک کر رکھا تھا اس نے شراب پی رکھی تھی ڈرائیور کی وہ ٹیکسی جو میں نے بک کری تھی وہ اتنی گندی تھی اس میں سے اسمیل آ رہی تھی بدبو آ رہی تھی ڈرائیور نے ماسک نہیں پہنا تھا اس نے کووڈ کی گائڈ لائنز کو مانا نہیں وہ بنا ماسک کے آیا اور اس نے شراب پی رکھی تھی اس نے گاڑی کو روکا اور بہت ہی گندی گاڑی اس نے چلائی جس کی وجہ سے گاڑی کا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا اور ڈرائیور نے بہت بدتمیزی سے بات بھی کری وہ اس کا لہجہ بالکل اچھا نہیں تھا